میں اپنی تصویروں میں یہ اسنیپ چیٹ یوز کرتی ہوں مجھے اسنیپ چیٹ بہت پسند ہے اسنیپ چیٹ کا تصویر بہت ہی اچھا آتا ہے بہت اسموتھ آتا ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں ویسے بھی خوبصورت ہر سارے کیمرے سے لگتی ہے کیونکہ اسنیپ چیٹ پتا نہیں مجھے بہت پسند ہے جو کہ وہاں کی فلٹرس افیکٹ بہت اچھے اچھے بھی ہیں بہت بے کار بھی ہیں کبھی کبھی لڑکی کو لڑکا بن جا بن جاتا تھا میں اپنی کبھی کبھی لڑکا بھی بن کے دیکھ لیتی ہوں انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے جب میں کچھ پہنی ہوئی نہیں رہتی وہ اسنیپ چیٹ میں وہ چیز پہنایا جاتا ہے جیسے مونچھ پہنایا جا جاتا ہے ٹکلا بنایا جاتا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے کیوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں خوبصورت دکھتی ہوں اور جس کے جس سے میں اسٹیٹس وغیرہ لگانے میں اچھا لگتا ہے اس سے اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ترمیم کرنے کے لیے